हाँ मैंने ड्राइंग क्लास में गया हूँ तो वहाँ पर मैंने सर से सीखा है और वार्कशाप भी जो लगी है एक्टिंग वार्कशाप होती है एक्टिंग वर्कशाप में मैंने भाग लिया है तो एक्टिंग में मुझे रुचि हे मैं एक्टिंग की जो मनोभाव हैं जो हाव भाव हैं जो तौर तरीके हैं जो शारीरिक जो अलग अलग प्रकार से जो ए एक्टिंग की शाखाएँ होती है उनको सीखा है समझा है और बारीकी से सीखकर उससे बिना अपनी एक्टिंग को आगे बढ़ाया है और मुझे उसका फायदा मिला है